हँ हमरा खाद्य लेबाके रहए

हँ तऽ हमरा यूरिया लेना छै डी ए पी लेना छै खाद्य ओकरबाद की कहै छै कीटनाशक दवाइ ओ सब भी लेना छै तऽ की एखन रेट चलए छै

अच्छा

अच्छा ई अहाँ अपन प्राइस बताए रहल छिऐ की मार्केटके

हूँ

तऽ ओकर लिए कोनो आरो कोनो कोइ चीजके जरुरी पड़ैत छै अगर होतै कोनो चीज

अच्छा ओ अच्छा पम्प हँ पम्पके सुविधा यऽ ओकर कितना दाम पड़ैत छै

अच्छा तऽ ई ई जे हँ हँ तऽ कोनो कागज कागज पत्तर की सब अच्छा नहि नहि

अच्छा अहाँकेँ पास अथि पहुँचाबएके भी सुविधा यऽ

ओकर भाड़ा ओकरेमे नहि भए जेतै हँ

अच्छा तऽ ई मतलब जेना हमरा बारह बोरा डी ए पी लेना छै आठ बोरा यूरिया लेना छै

जादे कएके मतलब दश हँ दश बोरासँ जादे लेना छै तऽ तब सबचीज तऽ दोकान पर हम जाएके बाद तऽ हमर सब समान अहाँ सबचीज पैक करबा देबै अच्छा ओतए जाए के बाद सबचीज ठीक छै आबै छी तब